मनोरंजनाची खूब साधनां आसा आतां तर खुबूच आयिल्ली आसात पूण एका काळार नाटकां ही करी हांगासरल्ल्या लोकांची मनोरंजनाची साधना आशिल्ली नाटक हांगासर तुका ह्या वाठारान तुका खूब पळोवपाक मेळटा कसलोय जर उत्सव जर क आसत जाल्यार रातचें नाटक हे आसतात आनी तें नाटक हे सगळे गांवचे लोक मेळून करतात त्या खातीर हांगासर गांवचे जे लोक आसात तांकां एक आपली कला दाखोवपाची एक बरी मोठी संद मेळटा तर हीं नाटकां सामाजीक आसतात तशेंच इतिहासीक आसतात पौराणीक आसतात संगीत नाटकां आसतात आनी ह्या नाटकां पळोवपाक खूब लोक हांगासर एकठांय येतात